اتر پردیش کی تاریخ میں مختلف مذاہب اور آبادیوں نے کیسے ایک دوسرے سے تال میل کیا ہے اور ساتھ رہے ہیں ٹھیک یہاں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے دارالعلوم دیوبند اور تقریباً تقریباً چالیس سال پہلے اردو کا بول بالا تھا اور اردو ایک ایسی زبان ہے جس سے بات کریں تو یہ ایک میٹھی زبان ہے عزت سے بات کریں تو محبت مفت ملتی ہے اس میں جو اسلام مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ سچائی پہ تھے دھوکہ نہیں دیتے تھے ان ہی کی وجہ سے ان لوگوں میں تھوڑی دنیا جینے کا سلیقہ آیا اور اسی سے تال میل بیٹھا اسی لیے سب لوگ محبت سے رہا کرتے تھے ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے